جب میں پہلی بار منچ پہ گانے گئی تھی تو مجھے بہت ڈر لگا تھا پر میں نے سوچا نہیں اب ڈرنا نہیں ہے اب اپنے ڈر کو کنٹرول کرنا ہے اور میری ابو امی نے بھی مجھے بہت ہمت دی اور میں نے ٹھان لیا اسی دن سے اب میں نہیں ڈروں گی اور اس دن کے بعد میرا ڈر کمتا گیا دھیرے دھیرے میں نے اور محنت کی اور اچھے سے اپنے کام کو کرنے کی کوشش کی اور اچھے سے گانے کی کوشش کی اور رات بھر دین بھر جاگ جگ کر مجھے یہی کام کرنا تھا اور مجھے گانے کا بھی بہت اچھا گانے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے نظم آتا ہے مجھے نعت آتا ہے مجھے نظم نعت وغیرہ پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور منچ پہ بھی میں کتنی بار پڑھ چکی ہوں پہلی بار ڈر لگا تھا پھر اس کے بعد ڈر نہیں لگا ہے میرا ڈر اب بالکل نکل چکا ہے اب میں سارے لوگوں کے سامنے آرام سے بے جھجھک گا سکتی ہوں کیونکہ میرا ڈر اب نکل چکا ہے اور اس اور اس ڈر کو نکالنے میں میرے ابو امی نے بھی میری بہت ہیلپ کی ہے انہوں نے میرا بہت سانت دیا ہے اور میں میں نے خود میں بھی اپنا ٹھان لیا تھا کہ نہیں مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے اس لیے میں اب کروں گی اور میں کر رہی ہوں ان شاء اللہ اب میں کروں گی بھی اسی طرح محنت سے اپنے کام کو انجام دوں گی اور میں کرتی رہوں گی ہمیشہ ایسے ہی آگے بڑھتی رہوں گی اور مجھے گانے کا بہت گانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے گانے کا بھی بہت شوق